मुहिंजे पहिरें प्रोडक्ट जो एक्सपीरियंस जे मां तव्हांसां शेयर कयां त मुहिंजो पहिरियों प्रोडक्ट आहे डीओडिरंट जेको मां मीशो तां घुरायो हो उनखे लॻाएण खां पोए काई खुजली काई ख़ारिस कुझ बि न सदाईं ॾिसो त ख़ुशबू ई ख़ुशबू पई अचे हा बिल्कुलु तव्हां सही था ॿुधो उहो मां प्रोडक्ट घुरायो आहे मीशो तां जेको नालो आहे डीओडिरंट हिकदमि खुशबूदार ऐं एतिरो तव्हांखे फ़्रेशनेस ऐं एतिरो फ़ुर्तीलो थो रखे त तव्हांखे लॻाइण खां पोइ तव्हां जिते वञो उते खुशबू ई खुशबू महेकिजंदी कोई साईड इफेक्ट तव्हांखे ॿियो कुझु बि प्रॉब्लम थिए अहिड़ो न आहे